تلنگانہ ميں سب سے اہم تہذيب روايت گنگا جمنا تہذيب ہے جہاں پہ ہر ہندو مسلم سكھ عيسائى مل جل كے رہتے ہيں اور نان ويج ويج ہر چيز سب مل كے ايک دوسرے سے مل بانٹ كے كھاتے ہيں